पन्नास हजारांचे कपडे धुंवपाचें मशीन हाडिल्लें इतले पयशे भरूनूय आठ दिसांनी मशिनाचो आवाज येवंक लागलो पायपांतल्यान उदक व्हांवपाक लागलें ड्रायर मडलो कपडे सुकोवंकच ना कपडे साफूय बी जायना चालू केल्यार घुंवन घुंवन बंद पडटा दोन वर्सांची वॉरंटी आसा म्हणिल्ली एक म्हयनो जालो कंप्लेन केल्यार आजुनूय सर्विसींग करपाक कोण येवंक ना